हाँ जी

हाँ एक मिनट आपको क्या क्या चाहिए कैंची चाहिए सीजर चाहिए स्टेपलर और क्या चाहिए कैल्कुलेटर हाँ और ओके तो कौनसा वाला पेपर चाहिए आपको ए फोर साइज का ओके ठीक है आपका एक हज़ार चार सौ बीस रुपये हुए हैं आपके टोटल मैं आपको दस पर्सेन्ट डिस्काउन्ट करके ही आपको बताता हूँ तो आपको यह समझ लिया आपका दस सौ पचास रुपये हो जाएँगे आपके

मैंने सारे चीज़ों पर कम कर लिए हैं आपको ऑलरेडी पेपर पर भी कम कर रहे हैं सीजर पर भी कम किए है ना कटर पर भी कम किए हैं स्टेपलर पर भी कम किए हैं ना इन सारी चीज़ों पर ना कम करके या ठीक है आप एक हज़ार रुपये दे दीजिएगा ओके ठीक है ना हाँ एक हज़ार रुपये आप पे कर दीजिएगा आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं आप केस दे सकते हैं आप किस प्रकार से आप देना चाहते हैं आप बता दीजिए आप ओके ठीक है